किछु साल पहिनेके पुरान मोबाइल आओर अखनके वर्तमान मोबाइलमे बहुत अंतर अछि पहिलेके मोबाइल बहुत कॉस्टली आओर बहुत मोबाइल आबै बढ़िआँ मोबाइल आबैत छलै अखनोके मोबाइल कॉस्टली तऽ अबैया पर मजबूत नहि अबैया अखनके मोबाइलमे आओर पहिलेके मोबाइलमे बहुत अंतर अछि पहिनेके मोबाइलके नेटवर्क बहुत तगड़ा रहैत छलै आओर अखनके मोबाइलके नेटवर्क साल दू सालके लेल ही बनैत छै पता नहि ओहिमे कोन सा सॉफ्टवेयर डालैत छै जे दू साल के अंदरमे ओकर नेटवर्क खराप भऽ जाइत छै परन्तु पहिलका मोबाइल नोकिआ सैमसंग बहुत बढ़िआँ छलैया जे ओहिके मुकाबला अखन एक पर्सेंट भी बढ़िआँ नहि छै अखनके मोबाइल पहिलुक मोबाइल दश साल पन्द्रह साल एना टिकैत छलैया जबकि कतबो जोरसँ पटकि दय छलैया तैयो खराप नहि होयत छलैया आओर अखनके मोबाइल एहन भऽ गेलैया जे हाथसँ बिछौना पर गिरत तऽ मोबाइल तीन टुकड़ी भऽ जायत पहिलुक मोबाइल नोकिआके मोबाइल हमसब रखैत छलियै ओकर रिचार्ज नओ सए निनानबे रूपैआके आबैत छलै हँ जे छओ महीना तीन महिनाके वैलिडिटी रहैत छलै एहि अखनके मोबाइलके तीन सए रूपैआके रिचार्ज लगैत छै जे अट्ठाइसे दिनमे समाप्त भऽ जाइत छै आओर तखन पहिल पहिलक मोबाइल मजबूत रहैत छलैया भारी रहैत छलैया सिम्पल मोबाइल जे सिंगल सीममे अबैत छलैया ओकर जे वेट छलैया पहिलुक अखन ओ स्क्रीन टच एंड्रोइडमे ओतेक वेट नहि छै जतेक पहिलका सिम्पल मोबाइलमे वेट रहैत छलैया मोबाइलके नेटवर्क आओर कनेक्शन भी पहिलके मोबाइल बहुत बढ़िआँ काम करैत छलैया हालाँकि अखनो सिम्पल मोबाइल जे अबैत छै ओहिके प्रति अखन एको पर्सेंट बढ़िआँ नहि अबैत छै हमरा ख्यालसँ अभीके एंड्रोइड मोबाइलसँ लाख गुणा बढ़िआँ पहिलक सिम्पल मोबाइल छलैया जाहिसँ एतेक रङ्ग विरङ्गके जे बीमारी उत्पन्न होइत छै रेडिएशनके वजहसँ ओ सब तऽ नहि होइत छलैया पहिले काग कौआ बहुत सारा देखाइ पड़ैत छलैया लेकिन अखन जहिआसँ फाइव जी सिक्स जी सेवन जी लॉंच कऽ देलकैया तहिआ से काग कौआ चिड़िया पता नहि कहाँ चलि गेलैया सब बिला गेलैया नेटवर्कके कारण जाहिके वजहसँ अखनके मोबाइलमे आओर तखनके मोबाइलमे ई अन्तर बुझा रहल छै हमरा हिसाबसँ पहिलेके मोबाइल सबसे बढ़िआँ छलैया जाहिके वजहसँ एते प्रॉब्लम नहि होइत छलैया